یو پی میں ٹکنالوجیز سے بہت زیادہ بینیفٹس ہوا ہے جب سے ٹکنالوجی آئی ہے بہت زیادہ مشکل آسان ہو گئی ہے جیسے پہلے سوئی دھاگے سے اور ہاتھ سے فنکاری کرتے تھے پھول پتی بناتے تھے اب اس کی جگہ پہ مشین آ گئی ہے جس سے کڑھائی ہو جاتی ہے سلائی ہو جاتی ہے پرنٹ ہو جاتی ہے پہلے ہم ہاتھ سے پیپر پر میپس بناتے تھے پنسل سے میپس بناتے تھے لیکن اب ٹکنالوجی سے اتنا ٹکنالوجی کا اتنا زیادہ یوز ہو رہا ہے کہ اب ہم ڈائریکٹ کمپیوٹر سے میپ پرنٹ کر کے نکال سکتے ہیں تو ٹکنالوجی سے بہت زیادہ ہم کو فائدہ ہوا ہے